भारतमे बहुत तरहकेँ मतलब कल्चर सब सांस्कृतिक परम्परा छै जैसे कि दीवाली होइत छै बहुत तरहकेँ पर्व छै पर्व बहुत सारे तरहकेँ यहाँ पर्व मनाओल जाइत छै छठ होइ गेलै दीपावली होइ गेलै दशहारा होइ गेलै बकरीद होइ गेलै मुहर्रम होइ गेलै होली होइ गेलै ई सब पर्व बहुत अच्छा बहुत अच्छा पर्व छै आओर एकरा धार्मिक तरहसँ मनाओल जाइत छै सांस्कृतिक परम्पराके तौर पर मनाओल जाइत छै दशहारा मनाओल जाइत छै रामजीके अथी पर जब रावणजीके जब वध करने रहै तब राम जी जब रावण जीकेँ वध करऽ लगलै तऽ राम भगवान जब अयोध्या घर जब लौटल रहै तब ओकरे मतलब खुशीमे दशहरा मनाओल जाइत छै आ दीपावली मनाओल जाइत छै दशहारा दीपावली एके साथ पहिले दशहारा तब दीपावली आबैत छै ओकरे कहै छै दशहारा छठ छठ पर्वमे जे छै ने भारतमे भारत हर हर कोना राज्यमे मनाओल जाइत छै मतलब हर कोना कोना कऽ चारू साइडमे मनाओल जाइत छै छठि पर्व छठ पर्वमे जे भी किछु भी अगर माँगयके रहै छै ने तऽ मनोकामना जे माँगै छै ने ओएहमे मतलब छठि करैत छै आओर भी कोइ दोसर राज्य छठि पूजा करऽ सकैत छै छठि भारतमे बहुत तरहकेँ संस्कृति परम्परा जैसे खेल होइत गेलै कूद होए गेलै नृत्य होए गेलै डांसिंग होइ गेलै सांस्कृतिक बहुत होइत छै चित्रकला होए गेलै पारिवारिक मेल